दुर्गापूजा होइए बड़ नीक दुर्गापूजा अइमे होइए ओ जागरण नीक नीक जागरण आबै छै नीक नीक नाटक खेलै छै नीक नीक नाटक खेलय छै सब दस लोक देखय छै तऽ नीक लगै छै नीक लगल देखयमे दुर्गापूजा अतेक नीक मेला लगैय अपना गाँवमे तऽ नीक लागै छै लोगके देखयमे कतेक नीक मेला अपना गाँवमे होइए आओर कतेक नीक नाटक तते नीक नाटक खेलय यऽ से नीक लगै छै लोकके देखयमे दस लोक देखैय गाँवमे आबिकऽ हर गाँवके लोक आबैय हर गाँवके लोक देखै लए आबैय नाटक ततेक नीक नाटक होइए दुर्गापूजा लागैए तऽ बजैय आबि गेल उपनयन तऽ उपनयनमे कते लोकके हइए कते लोकके अथी की ने करै छै उपनयनमे लोक उपनयनमे भोज भात कयलक खाना पीना कयलक भोज भात लोक करै छै कोनो बाजा बजेलक नीक लागल जे सुनयमे नीक लागिते छै उपनयनमे गायक कलाकार अर आबै छै बाजा बजबै लऽ गायक बजबै लऽ आयल ओ नीक गाना अर बजेलक गायक ओ भोजभात रहै छै खाना लोक खियेलक दस लोक खाना खेलक दस लोक देखलक सुनलक उपनयनमे उपनयनमे दस लोक देखय छै खानापीना खाइ छै ओहो गायक अर आबै छथिन गाबैत रहै छथिन उपनयनमे ओ फल फूल अर लगाबै छथिन उपनयनके मड़बामे उपनयनपर बैठै छथिन दस दीदी रहै छथिन पूजा अर करबै छथिन ओइमे एतेक नीक लागैत रहै छै देखय सुनयमे से लगिते रहै छै हुनका कते नीक लगै छै लोकके उपनयनके चहचही कतेक नीक रहै छै आओर कतेक लोक देखलक सुनलक कते लोकके नीक लागल भोजभात कयलक दस लोक खाय लअ आयल तऽ उ नीक लागल उ सुन्दर लागल देखयमे जे देखही वएह लोक कयलखिन हन गिरहत भोजभात कयलखिन ओ खाय लअ चलै चल चलै चल देखै लअ चलै चल तै लअ कऽ नीक लागैत रहै छै से लगिते रहै छै उपनयनमे अथी कते गायक कलाकार आबै छै